दङ दंनायालाय सल्लिस थाखा लायो दालाव हाब दानो गायनोसै आरो नोङो बोथोरानो जायाखै हरनोथ' हायो दा गोरानना बोथोरा दा गायजाया दे माबायाव गायदोब्रा एप्रिलाव गायदो

गायथारनो गोसोबा लांफैनो हागोन

मोनो आरायस'नि बारा दंलै औ मोनो हाजिरा लाबोदो ओमफ्राय नोङो अट'फोर लाबोफानांगोन बोरैथो लांनो नोंलाय अट' भारा लाबोदो फिलफिलियावबा गया थुख्थांला बायो बिजौवा बायब्र'बो अट' लाबो गोजौआव लांनांगौ बेबो जायो ओमफ्राय दासो गायजेनदों ना सिगाङाव गायखाबाय गुमैना आंना आंनाबो गायनांगौ दंमोन बै सनदेनि बायनाया बेखौ आंबो माबायाव गायनोसै एप्रिलाव दे नोंना हाया दहलाबा गायजायो

जायो गायजायो बिदिबा औ हायाबो दहला जाहैबाय ना

होनबालाय नोङो नों माब्ला लांफैयो खबर हरदो गुमै दे